देखियौ एकरा लेल तऽ अहाँकेँ बर बरियाती सेहो अबैत छै एहिमे खर्चा लगैत छै सारी चीजके व्यवस्था करहे पड़ैत छै एकरा लेल किदुन कहैत छै की मानि लिअ गाड़ी अइ घोड़ा अइ बस अइ किदुन कहैत छै समान अइ एकरा सारी चीजके व्यवस्था विवाहके लेल तऽ धऽ लिअ बीसो किसिमके खर्चा होयत छै हँ एहिमे खर्चाके लेल तऽ कोनो आओर अंत नहि छै कि जतेक खर्चा करी आइ दुरागमने अइ तऽ आइ कुर्सी दियौ पलङ्ग दिऔ टेबुल दिऔ ई दियौ अलमारी दियौ आइ काल्हि जे चलि गेलैया से यदि नहि देबै तऽ तहियो किदुन कहैत छै लोक हँसत हूँ तऽ ताहि लऽ के बिआहमे तऽ अहाँकेँ सारी चीजके खर्चा पड़िते रहैत छै खर्चाके तऽ कोनो निमित नहि छै अहाँ जतेक खर्चा करू दश लाख करू पाँच लाख करू एक लाख करू जेहन जे आदमीके सामर्थ्य छनि से अपन करैत छथि ताहि सबके लऽ के किदुन कहैत छै अहाँकेँ कोनो ई नहि अइ जे कहके पड़ैया कि जे अहाँ एतेक देबे करिऔ अखन तऽ सेहो भऽ गेलैया कि जे किदुन कहैत छै जे ई नहि छै कि दूनू तरफसँ माँग छै कि जे हमरा एतेक देबे करू मगर तैयो अपना आदमीके की सोचऽ पड़ैत छै कि जेकि किदुन कहैत छै हम एकरा नहि देबै तऽ एकरा किदुन कहैत छै काल्हि खुन हमरा बेटिए अइ हमही गेलहुँ हमरा की कहत जे तु हमरा कथी देलऽ हमरा किछु नहि देने रहऽ तऽ ताहि सब लऽ कऽ किदुन कहैत छै हमरा कि देलऽ नहि देलऽ ताहि लऽ के हम तऽ नचा छी अपना इज्जत बचाबऽ के लेल तऽ सारी चीज किदुन कहैत छै व्यवस्था करहे पड़ैत छै हूँ जतेक दश गो सए दू सए बरिआती अबैत छै एकरा खान पीनाइ कुर्सी अइ टेबुल अइ समिआना अइ ई सारी चीजके व्यवस्था कयलहुँ तखने किदुन कहैत छै कोनो चीजके एकरा सब पार लगैत छै माहमाहीमे सब चीज पार भऽ जाइत छै जे जे लिखल छै से होयते रहैत छै जे बिआहके जे खर्चा छै से ताहिमे आब पुरोहितो आइ काल्हि जे मानैत नहि छथि पुरोहितो कहैत छथि कि हमरा पाँच हजार दिअ सात हजार दिअ आयँ तऽ खर्चा तऽ एहिमे अहाँकेँ लगले रहैत छै आयँ सारी चीजके खर्चा किदुन कहैत छै अहाँकेँ चलते रहैत छै एकरा कोनो निमित नहि छै की अहाँ जतेक खर्चा करू एहिमे जतेक खर्चा करू जतेक नहि करू तेकरा कोनो निमित नहि अइ किदुन कहैत छै की जे अहाँ खर्चें करते रहब हँ एकरा किदुन कहैत छै सारी चीजसँ फेर दुरागमन होइया बिदागरी होइया फेर जाइया फेर अबैया सारी चीजमे खर्चा छै किदुन कहैत छै एकरा ताहि चीज सबके लऽ कऽ किदुन कहैत छै जे किदुन कहैत छै